हम प्रतिदिन सुति उठैत देरी किछु ने किछु डायरीमे हरेक दिन नोट करैत छी एहिमे हमरा अच्छा लगैए किछु नियम किछु हर दिन किछु ने किछु लिखै छी डायरीमे प्रतिदिन